में पबन कुमार रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौहने आहला जी अस हलबाइये दा कम करने होन्ने अस अस बड़ी बड़ी जगह रुट्टी बनान्ने होन्ने आं हलवाइये दा कम्म करने होन्ने कि में बड़ी बड़ी जगह गेआ रुट्टी बनाने अपने कि उत्थै कम्पीटिशन चलदा गै रौंहदा हा अजकल ग्रां च

चलो अपने कोला ते सारे इयै चांंहदे कि कोई अच्छा गै बनना चाहिदी रुट्टी असे रुट्टी बनाने लगे ते और बी बंदे हलवाई आए दे हे हलवाई आए दे है रुट्टी बनाई जियां हून अपने नुआढञे च आई गे राजमां बनाए राजमां च बी में शैल मसाले पाए नुआढ़े च अपने जो बी मसाले हे ओह् पाए हरा धनिया होई गेआ जां अपने गर्म मसाला होई गेआ जीरा होई गेआ और टिक्की मसाला होई गेआ बड़ा किश में नुआढ़े च राजमां च पाया थोह्ड़ देसी घ्यो बी पाया कि टेस्ट बनाने लेई कि उत्थै में फ्ही नुआढ़े बाद चने दी दाल आई गेई चने दी दाल बी शैल बनाई चने दी गाल होई गेई ऐसी बनाई में चलो नुआढ़े च बी शैल उसी ठीक बनाई में ओह् कोई ऐसा नेईं ऐ कि नुआढ़े च में जेल्लै बनाई ते ठीक ऐ नुआढ़े च सारी रुट्टी बनाई चौल शौल सारा किश बनाए अपने यूनिबर्सटी ठीक गै बनाया सारा किश ते होर बी हलबाई उत्थै बड़ है आए दे ते उत्थै मिगी थोह्डा मसूस होआ कि जेल्लै रुट्टी चैक करने गी आए यूनिबर्सट्री दे अपने बीसी साहब आए और बड़े बंदे आए दे हे इद्धर प्रोफेसर यूनिबर्सट्री दे कि अस ते इयां खाना टेस्टी गै बनाने हा कि उत्थै थोह्ड़ा

फ्ही में दिक्खेआ एहदे च कि चलो हून बनाई ते छोडी चलो ठीक होग जा नेई होग ओहदे ओह् चलो हून बनाई ते छडी दी रुट्टी रुट्टी उंहे चेक कीती ते थोह्ड़ा रुट्टी एह् ते अच्छी बनी दी ओह् नेईं गल्ल होई दी फिर बी थोडा मिगी इयां महसूस होया कि जेहले वी सी साहब आये रुट्टी खाने कि थोडी रुट्टी च कमजोरियां आई दियां थोह्डियां कमजोरियां आई दियां रुट्टी च ते फ्ही में केह् करना के तां बी उनें मी बोल्लेआ कि अच्छी है रुट्टी बनी दी कोई ऐसा नेईं ऐ पर चलो केह् करना हर इक चीजा गी मोका थोहना चाहिदा पिह् इयां बड़ी जगह बनाने रुट्टी पर कुदै चलो गलतियां होई गै जंदियां रुट्टी दा पता ते एह् कि बड़े बड़़े ओह् होंदे ते बाकी बड़े बड़े हलबाई होंदे ओह् ते मिस्टेका ते होंदी रौंहदियां रुट्टियां कुतै अच्छी बी बनी जंदी पर मिगी इक आफर आया कि जम्मू यूनिबर्सट्री जंदू जम्मू यूनिबर्सट्री रुट्टी बनाई ते पिह् में सोचेआ में इत्थै मिसटेक नेईं होन देनी बी असें उत्थै अपने पनीर बनाया होर बिच कोई ऐसी डिश बनाई ओङी असें इयां होई मिश्र सब्जी होई गेई पनीर होई गेआ मटर पनीर नुआढ़े च ऐसा बनाया दे और बिच कोई दाल शोले पनीर होई गया ते नुआढ़े च में कि सगले आसें घरा गै लेी गेदे है अस रौंहने ग्रां च सगले लेते ते में सारी रुट्टी जिन्ना बी एह् ते सगले च गै बनाइयां रुट्टी ते सगले जेलै में इद्धरा लेते ते बड़ा सगले दी रुट्टी दे अच्छी गै होंदी सारे गी पता जेल्लेै सगले च रुट्टी में बनाई ते शैल रुट्टी ठीक ही अपने जिसलै पनीर बनाया नुआढ़े च शैल पनीर बी अच्छा मसाले पाए हर इक चीजा जियां टमाटर बी थोह्डे ज्यादा रक्खे प्याज गंढे छोरे जो बी ऐ हा मटर पाए नुआढ़े च अपने मिश्र बेज बी हर इक सब्जी बनाई नुआड़े च पाई अपना हरा धनिया ते छूरेआ हर इक सब्जी च पोंदा है ऐ ते गर्म मसाला बी जेलै सब्जियां बनी जाह्न ते उसलै ओपरा पांदे ओह् ते जिसलै रुट्टी होई गेई ते होर बी हलबाई बड़े आए दे कि जिसलै रुट्टी त्यार होई ते उत्थे अपना आए बंदे चेक करने गी अपना यूनिबर्सट्री दे जेहड़े इन्चार्ज बीसी साहब उस दिन बी आए कि जेल्लै उद्धर रुट्टी बनाई ते में बड़ा झक्के दा कि इक बारी पैह्लें मीस्टेक ते चलो मीस्टेक ते होंदी रौंहदी हर इक बंदे दी जेलै रुट्टी बनाई उत्थै में ते जेल्लै उनें रुट्टी खाद्धी जेल्लै उनें चेक कीती चेक कीती ते उनें आखेआ बाह एह् रुट्टी बड़ी शैल बनाई दी ऐ कुन्नै बंदे बनाई दी ऐ रुट्टी फिर उनें जेल्लै चेक कीती रुट्टी ते उनें आखेआ ऐ ते रुट्टी बड़ी बढिया रुट्टी ऐ ऐसी कदें कुतै आसें खाद्धी नेईं होनी ऐ चलो जेल्लै नेईं खाद्धी ते हून ऐ हून बीसी साहब होरें खाद्धी रुट्टी होर बी बंदे बथ्हेरे आए ते उत्थै जेल्लै उनें चैक कीती रुट्टी ते उनें आखेआ कि एहदे रुट्टी दा बड़ा ही कमाल इयां बी सगले च बनाई ही रुट्टी ते फ्ही रुट्टी जिसले उनें चेक कीती रुट्टी बने दे बी असें में बड़ी अपनी कोशश कीती कि कुतैमिस्टेक होना चाहिदी कि इत्थै बाहर दे बंदे बथेरे आने रुट्टी खाने लेई कि इक जगह ते मीस्टेक खाई ओड़ी दी असें मीस्टेक खाद्धी जेल्लै ते फ्ही ते में थोह्ड़ा करना हां फ्ही ते में थोहड़ा समझी सोचियै ध्यान कन्नै बनाई रुट्टी में महां चलो अच्छा जेल्लै बी सी साहब होरें रुट्टी अपने जेल्लै खादी शोदी चेक कीती फिह् उनें आखेआ कि रुट्टी कुन्नै बनाई फ्ही उनें आखे़आ कि पबन कुमार होरें में हत्थ खड़ा कीता हत्थ खड़ा कीता जेल्लै में ते उनें आखेआ शाबाश उनें मिगी थापी दित्ती ते आखेआ इयै जेही रुट्टी टेस्ट बड़ी शैल बनाई दी अस तुसें बड़ी बड़ी गल्ल करने के बीह् ज्हार रुपया नांम रक्खे दा हा उनें हलबाई दा बीह् ज्हार रुपया जेल्लै उनें इनाम रक्खे दा हा उनें हलबाई दा इक साइड ते में यूनिबर्सट्री दा ते चले मीस्टेक होई गेई ठीक ऐ ते जम्मू बी फिर उंहे मी बीह् ज्हार नाम रक्खे दा हा उनें आखेआ कि रुट्टी अच्छी बनाओ फ्ही इनाम जित्तेआ में उत्थै सारे आक्खन लगे बड़ा अच्छी रुट्टी बनाई दी इनें सारे आए बाह् बाह् कीता लोकें गी भाई एह् जेही रुट्टी असें कुतै नेईं खाद्धी चलो मिकी बी ऐसा महसूस होआ कि अस बी चलो हून अग्गै मौका थ्होग लब्भग कुतै ओर बनागे रुट्टी कुतै जेल्लै कोई आफर ओग आसेगी जरुर उनें आखेआ कोई गल्ल नेईं जित्थै बी तुसें आफर होग ना अस तुसें गी उत्थै बलाई लैगे कि अस नाम तुसेगी बीह् ज्हार रुपया दित्ता जा्ए कि जिसले बीह् ज्हार दित्ता उनें मिगी में ते खुश होई गेआ चलो जो बी ऐ नाम जित्तना बी बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ऐ कि बाकी ठीक ऐ ते चलो कुतै होर जगह दे जेल्लै आफर आया गै असेंगी ते उत्थै बी असें जाना एह् नेईं कि दूर पार होऐ अच्छा कीता उनें बाकी शुक्रिया में इयै चाहना कि रुट्टी बहुत टेस्ट दा मिगी बड़ा आखेआ उनें कि पबन जी तुसें बड़ी अच्छी रुट्टी बनाई दी कि ऐसी रुट्टी आसे कदें खांद्धी नेईं ठीक ऐ ओ के